नमस्ते मैम नम नमस्ते नमस्ते कहाँ से आई हैं आप क्या खाएँगी

माँसाहारी भी है शाकाहारी भी है छोला भटोला इडली डोसा हाँ दाल चावल बट्टी चोखा शाही पनीर आप क्या खाएँगी क्या पसंद करती हैं छोला भटोला सौ रुपया है शाही पनीर डेढ़ सौ रुपया पचास रुपया सौ रुपया डोसा मैगी है चाेमिन है मोमोज़ है यह चालीस रुपया कौन तो क्या खाएँगी आप क्या पसंद करेंगी खाने में सौ रुपया प्लेट यह इडली है डेढ़ सौ रुपया डोसा है मटर पनीर पचास रुपिया प्लेट है हाँ सौ रुपिया में चार ठी हाँ माँसाहारी भी है आप कितने लोग हैं कितने लोग के चाहिए क्या चाहिए माँसाहारी नहीं खाएंगी क्या अच्छा पाँच सौ होगा पाँच सौ रुपया हाँ पाँच हाँ पाँच सौ रुपया प्लेट सलाद है चटनी है सब कुछ है सांभर भी है बनारस में कैंट के पास हम बहुत अच्छे बनाते हैं मेरा फेमस है नमस्ते मैम